आं ना हमनाय खामानिखौ मोजां मोनखायो मानो होनोब्ला जोङो नाखौ दाहायनानै जायोब्ला गावबा गाव दाहायनानै जायोब्ला थाजा थाजा मोनजायो फ्रेश ना मोनो बेदिनो जोंनि खाथियावहाय दंग' दङ दंग' रानोब्ला स्लुइस गेट हगारोब्ला हमहैयो गोबां मोनोब्ला फानोबो फाननानै फोरानो फोराननानै माब्लाबा समाव बेदिनो ना लादु बानायो ना लादु बानायनानै फानो बिजोंनो एसे एनै फैसा मोनो आरो आंनि फिसौफ्राबो फिसाफ्राबो सादनो हमो दंग' रानब्लाथाय उन्दैआनो हमनानै बुरजा बुरजा मोनबोयो मा जोंनि बेदिनो खाथियाव स्लुइस गेट दं नालाय बे स्लुइस गेटखौ हगारब्लाथाय ज' ज' हमहैयो जोंनि खाथि खालानिबो बयबो फुरथि ज' ज' हमो बयबो जोङो नाखौ हमनानै जानांगौ आजिखालि बाजारफ्राव फाननाया खुनु बिसास गैया फोथाय जाया मानो होनोब्ला अबेबाया मुलिनि बिदिनो गेसाव गोफोनबो मोनलाय लाङो ओंखायनो गावबागाव दाहायना जानायानो मोजां फ्रेशनो गोथां गोथां मोजां माबानानै जानो हायो जों संनानै जानो जानो हायो देहाफ्राव जेबो गावनि दाहायनानै जानाय नाया देहाफ्राव जेबो खहा जाया आरो बिदि ओंखायनो बयबो आंबो मोजां मोनो नाखौ सादनानै जानो सादनो दाहायो ओंखायनो